केओ जाइ छै गाँव शहर काम धाम करय लेल कमबय लए नहि घर दुआरिमे लोक ककरो मजबूरी होइ छै कि कोइके ककरो होइ छै कि बीमारी होइ जाइ छै कर्जा भियान फल्लाँ चिल्लाँ कोइ खेती करय छै कोइ किछु करय छै अइ कारण लोग चलि बहुत होइ छै कि से जकरा अपन खर्चा पानि नहि पुरय छै लोग अपन अपन गाँव घर कमाइ लए गुजारा नहि होइ छै तऽ उ लोग चलि जाइ छै बाहर बाहर सभलोग पैसा खाली कमबय लए जाइ छै पैसा कमायके आबय छै तइयो गाँवेमे रहय छै किएक कि गाँवमे लोक अच्छा लगय छै गाँवमे लोकके लोग पुछयवला रहय छै लोग एक दुसरेसँ बात करय छै हँसय छै बोलय छै माय बाप ओकरा ध्यान दै छै ओकरा खाना पीनापर जेनाकि आब एक बजेवला छै तऽ एक बजिया बाहरमे जो जखन लोक काम करय छै तऽ तखन ओकरा पुछयवला रहय छै खाइल ओ अपनेसँ जाइ छै अपनेसँ खइतय अपनेसँ बनेतय आओर घरपर तऽ एना होइ नहि छै घरपर तऽ अपन खाना पीना बनल मिलय छै इने उने घुमैत रहूँ कखने एने कखने उने बाहरमे एना नहि होइ छै बाहरमे गैया बरदा नियन लोग खटबाबय छै चारि सओ रुपैआ देलक उ चाइरे सओ रुपैआ फेरा लोग अपन घर दुआरि परिवारसँ दूर रहय छै एने उने उएउएह सभ ओकरा फीलिंग आइ जाइ छैके छै भायके छै बहिन लोग हँसलक बोललक ई सभसँ गाँवमे मोन लगय छै बाहरमे ई सभ एना नहिने होइ छै बाहरमे के केकर होइ छै बाहरमे लोग जाइ छै तऽ काम करयसँ ओकरा फुरसत नहि होइ छै कामके भोरे उठबहो काम करबहो जे भोरे उठलाके बाद लोग की करय छै पहिने खाना बनबय छै अपने फ्रेश होइ छै ओकर बाद लंच पैक करबहो फिर जेबहो काम करय लेल फेर काम करिकऽ एबहो थकल मरल रहबहो फेर खाना बनाहो खाहो फेर सुतहो एहेन होइ छै रोज डेली डेली डेली डेली इएहे करबहो ओइजाँ तोरा कोइ हँसतौ नहि जरमे कोइ बोलतौ नहि खाली पैसे ने कमेबहो ओइजाँ तोरा लोग साथ दै छै चाहे लोग ककरो हँसय बोलय कोइ ककरोसँ बात करय छै कोइ लोग नहियेने जेना गाँव घरमे रहय छै तऽ जेना कोइ चचे मिल गेलय फलम्माके बेटा हरय कहाँ जाइ छही केहम रही की करय छही केना छही ई सभ लोग पुछय छै केना लोग पढ़य छै तऽ पुछलक कि कोन क्लासमे पढ़य छही फल्लाँ क्लासमे कोन डिविजन कयलही ई सभ लोग पुछय छै लोग हँसय बोलैत रहय छै रस रहय छै तऽ मोन लगय छै गाँव घरमे आओर परदेसमे रहय छै तऽ लोग परदेसमे केकरके होइ छै परदेसमे लोग से लोग पुछय नहि छै ठीकेदार एहन एहन एकहकगो एहन एहन जगह होइ छै लोगके लोग लए जाइ छै ओइजाँ लोगके बेच दै छै बहुत एहन जगह छै कि से लोगके लोग बेच देलक ओकर बाद परिवारसँ पतो नहि चलय दै छै जे माय बाप ओकरा आशामे रहय छै ओइ कारण गाँवसँ बाहर जे भी लोग निकलय छै ओ तनि सतर्क रहय छै कि कहीं एहनका कोइ दिक्कत नहि हो ओइ कारण अधिकतर लोग गाँवेमे रहय छै किछु किछु कोइ खेती करय छै कोइ गाय भैंस धेने हइ कोइ मजदूरी कए रहल हइ कोइ एकदम नर्सरी खोलने हइ अपन गाछी बिरछी अपन जेना फल फलिहार सभ बेच रहलय कोइ दोकान दौरी करय छै अइसे करिकऽ अपन घरमे कम सँ कम नहियो किछु तऽ घरके लोगके सामने रहय छै अपन बाल बच्चा देखैत सुनैत रहय छै लोग की करय छैके के की नहि करय छै अगर हमर बेटा पढ़य नहि जाय रहय तऽ उहो घरपर लोग देखैत रहय छै आओर बाहरमे रहय छै तऽ ओकरा ओकरा खुद देखयवला लोग नहि रहय छै तऽ उ कहाँसँ केकरो देखतय केकरो देखैत इंसान के इंसान नहि देखतय तऽ इंसान केकरो देख पइतय तोही बताहो इएह सभ होइ छै जेना कि गाँवमे तऽ अधिकतर देखय छियै कि लोग कोइ सब्जीके ठेला लएके घुमैत रहय छै कोइ फल्लाँ कोइ चिल्लाँ हमरा आर ई सभ चीजसँ हमरा आर घुमैए मे मोन लगय छौ जेना कहीं चलि गेलियै घुमय लए ओइजाँ इएहे सभ हमरा करयमे मोन लगय छै घूम घुमनाइ हमरा बड़ी बढ़िआँ लगय छै जेना कोइ गार्डेन चलि गेलियै कोइ मतलब जेना ककरो पार्टीमे चलि गेलियै पार्टी आर गाँव घरमे जेना भोज भैयारी रहय छै पार्टी सार्टी रहय छै दोस्त यार बोलेलक एकदम पूरा पिलहुँ खइलहुँ एकदम पूरा मस्ती कयलहुँ डांस भी करय छियै ओइजाँ एकहकगो पकड़ाइ गेल भौजीके साली आर तऽ ओकरा एकदम मस्ती कयलहुँ पूरा भरि दम इएहे सभ होइ छै गाँव घरमे ताकि इंसान अपन दुखदर्द ककरोसँ बाँटि सकय अगर दुखदर्द कोइ बाँटयवला नहि मिलतय तऽ कोइ ककरो प्रति एना कोइ तब इंसान सहीसँ मानसिक सन्तुलने खराब होइ जेतय इंसानके माइण्ड फ्रेश होइ छै एक दुसरेसँ बात कयलाक बाद एक दुसरेके फिलिंग समझलाक बाद एक दुसरेके जेनाकि उ की कहि रहलय उ हम समझबे नहि करबय तऽ उ जे कहि रहलय बेफालतुवेमे चलि गेलय प्लस हमर समय ओकरा सुनयमे तऽ चलि गेलय इएहे कारण कोइ भी चीजके इन्वेस्ट नहि जाइके चाही अगर पाँच मिनट दए देलियै तऽ दस मिनटमे अगर काम अर होइ जेतय तऽ दस मिनट आओर बिताय लेलियै किए नहि बिताय लेबय दस मिनट लागि गेलय तऽ लागि गेलय फेर आर काम अर भए नहि गेलय एना पाँच मिनट रुकिके चलि एलियै तऽ फेर दस मिनट आरो रुकि जेबय तऽ हमर काम होइ जेतय रऽ आओर नहि रुकलियै तऽ उ काम ओतनेपर हमर लसकि जेतय कि बुझलहुँ इएहे सभ होइ छै गाँव घरके बहुत नीति होइ छै गाँवमे बहुत सभ आदमी अधिकतर आदमी चाहलक कि गाँवेमे रहौं गाँवेमे खाउ घुमैत फिरैत रहौं हमरा अर दोस्त यारके साथ घुमनाइ बड़ी पसन्द हमे आर अभी काम धाम करय छियै काम धाम कभी कभी कयलहुँ खर्चा पानि घटि गेल तब नहि तऽ हम बाहर अभी तक नहि बाहरसँ जाइ बेर गेलियै घुरिकऽ चलिये अयलियै एकबार दिल्ली गेलियै दिल्लीमे एक महीना काम कयलियै कोइ पुछयवला नहि अपन मौसेरा भाय रहते हुए खाना पीना बनबय पड़य रहय बहुत कष्ट रहय हाथ हाथ कते बार झड़कि गेलय खाना बनायके नहि देलियै तऽ हमर भाय हमरा खाइ लेल कहय रहय कि से नहि खाना बनायके देबही तऽ खाना हमहुँ नहि बनाके रखबौ तऽ हम रोज बर्तन मलियै खाना बनाबियै बहुत कष्ट रहय दिल्ली आरमे तब ओइजाँसँ एके महीनामे ओइजाँसँ भागि गेलियै ओइजाँ नहि रहलियै घर अइलियै घर अयलाक बाद शादी बियाह रहय तऽ शादी बियाह फुफेरी बहिनके शादी रहय ओहेमे मस्ती बस्ती खूब कयलियै गाँव दिल्लीसँ अयलाके बाद दिल्लीसँ अयलियै तऽ खूब मोन लगय रहय गाँवमे किएक दिल्लीमे मोने नहि लगय रहय ओइजाँ लोग ककरो चि हमे ककरो चिन्हय नहि रहियै ने लोग हमरा चिन्हय रहय जे कम्पनीमे काम करय रहियै उ कम्पनी उ कम्पनी एगो हम एगो हमर मामू एगो भैया ओकर अलावा आर दोसर कोइ नहि आब ओहो हमे मामू भैया जेना रहियै तऽ ओहो दुनू तऽ अपन अपन काममे लीन रहय आओर हमहुँ अपन काममे लीन रहियै तऽ कामसँ ककरो कामसँ फुरसत मिलतय तभिये ने कोइ ककरोसँ बतियाबय छै चाहे ककरोसँ कोइ खुलिकऽ जेना दिलके बात जेना हमरा जे दर्द छै उ दर्द ककरो बतबय छै अगर हम ककरोसँ खुलिकऽ बतियेबे नहि करबय तऽ उ ओकर दर्द छै ओकर फीलिंग हमरा कोना पता चलतय इएहे सभ होइ छै बाहरमे लोकके मोने नहि लगय छै हमरा आर तनिको मोन नहि लगय छौ बाहरमे हमे गाँवेमे सोचलहुंँ कि गाँवेमे हम रहौं गाँवेमे खाउ गाँवेमे मस्ती लौ नहि गाँवे एकदम पूरा पसन्द छै गाँव एकदम हरा भरा खेत गाछी बिरछी लोगसँ लोग हमरा आर गाँव तनिक होइ छै अथी अभी गहुँमके सीजन छै कटनीके कटनीके सीजनमे एकदमसँ लोग अभी सभ गहुँम लोग काटि काटि कऽ खेत खाली कए देतय तऽ खेत खाली कए देतय तऽ ओकरा बिना खेतमे हमर सभ छौड़ा दसगो जाइ छियै एकदम अथी छील छालिकऽ एकदम एक रकम करिकऽ ओकरा पीच बनेलहुँ पीच बनेलाक बाद ओकरामे बैट बॉल शुरू कए देलहुँ भरि भरि दिन बैट बॉल खेल रहलियै एकदमसँ सभ छौड़ा एकदम लीन छियै रौदेमे माय बाप फौंफ पारि रहलय हन इहाॉ खेल रहलियै बैट बौल ककरो कोइ कहयवला नहि एकदम पूरा मस्ती मगनमे एकदम गाँवके मजे किछु अलग होइ छै गाँवके जे मजा छै ओकर मजा कोइ चर्चे नहि छै गाँव गाँव भेलय गाँवके मजा शहरमे कभी नहि आ सकय छै गाँव एक तरहसँ मानि लहौ तऽ अपन जन्मभूमि छै गाँवमे लोग केहनो लोग छिकै बाहरमे कतबो कष्ट छै किछु भी जुझि रहल यए लेकिन गाँव अयलाके बाद एकदम पूरा हम मस्तियेमे रहय छै लोग अपन